جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ موجودہ رجحانات سے جڑے رہنے کے لیے فوٹوگرافی کی مختلف نمائشں یا گیلریاں کون سی ہیں جن میں آپ شرکت کرتے ہیں تو مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے مجھے فوٹو لینا بہت اچھا لگتا ہے اس کے لیے میں چیٹ اس کے لیے میں اسنیپ چیٹ کا یوز کرتی ہوں شوشل میڈیا کا یوز کرتی ہوں اور جب علی گڑھ میں نمائش لگتی ہے تو میں وہاں بھی شریک ہوتی ہوں تاکہ وہاں میں فوٹو لے سکوں اس کے علاوہ دہلی میں جب نمائش لگی ہے تو میں وہاں بھی گئی ہوں تاکہ میں وہاں بھی فوٹو لے سکوں اس کے علاوہ کلکتہ میں نمائش لگی ہے بہار یو پی ہریانہ میں جب بھی جب کبھی جہاں پہ نمائش لگی ہے وہاں میں تاکہ مطلب وہاں گئی ہوں تاکہ میں فوٹو لے سکوں تو مجھے فوٹو لینا بہت اچھا لگتا ہے اس لیے چیٹ جی ٹی پی کا بھی استعمال کرتی ہوں یوٹیوب کا بھی استعمال کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ